जोंनि बे आसामाव जों गुबुन गुबुन धोरोमखौ जों मोनो गुबुन गुबुन धोरोम दङ जेरैहाय खृष्टीयान दङ हिन्दु ओह बाथौ धोरोम दङ ओह माखासे ओह सिक दङ आरो मुस्लिम दङ बेबायदि गुबुन गुबुन जोंनि बे आसामाव धोरोम दङ आरो जों बे धोरोमाव जों मा बायदिहाय जोङो सासेया सासेखौ जों बोरैहाय मिथिलायो बोरैहाय सिबिलायो जों बेखौ जोंनि गाबागाव मोनसे धोरोमाव जाहा बेयो दङ आरो जों फालियो जेरैहाय बाथौ धोरोमारि बाथौ मोनसे बिसिनियाव बिथोरैहाय दानि थासारियाव मंगलबार सानाव जों बाथौ धोरोमा जेरैहाय गामि गामियारिफोरा गासिबो थानसालियाव थांनानै इसोरनियाव सिबियो इसोरनियाव गाबज्रियो गाव गावनि दुखु दाहा गासै नांगौफोरखौ बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो बे जोंनि बे धोरोमखौ जों बेबायदिनो फोसावलांनो हायो आरो गुबुन सासेखौ लोगो मोनदों जों माबायदि जों मा धोरोमनि जों ओह मिथिज्लायनानै जोङो फोरमायनानै राय रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ ओह फोसावलांनो हायो आरो सिबिनो हायो बेबायदिनो जोङो जेरै खृष्टान धोरोम खृष्टान धोरोमा गोथार देवबार सानखौ गोथार सान्नानै जों फालियो ओह खृष्टान धोरोमा बेखौ फालिनाय जायो आरो बेयाव देवबार सानाव खौसेयै इसोर थानसालियाव गिर्जा न'आव थांनानै इसोरखौ सिबिनाय जायो बेबायदियैनो जोङो ओह इसोरखौ जोङो खौसेयै गामि धोरोम खौसेयै जों इसोरखौ सिबियो आरो बेबायदिनो गासै जेरैहाय मुस्लिमफोराबो मसजिदआव थांनानै मसजिदआव थांनानै गासै गामियारि ज'मा खौसेथि जानानै बिसोर इसोरखौ सिबियो बेबायदिनो धोरोमखौ जोङो ओह ज'मा थासे ज'माहाय खौसेयै जों गामियाव थानो थानानै मजित बा गिरजा न' बा मन्दिर बा बाथौ थानसालियाव थानानै जोङो खौसेयै जोङो फालिनाय जायो आरो सिबिनाय जायो आरो बेबायदियैनो जोङो ओह ओह जेरैहाय जों खृष्टान धोरोमा मोनसे ओह गिर्जा न'आव क्रुस थायो थिग बेबायदिनो बाथौ ओह बाथौ थानसालियावबो मोनसे बिसोरो सिजौ बिखौ जों बेबायदिहाय जों मिथियो अह बियो ओह जेरै क्रुस क्रुसखौ नुब्ला जोङो क्रुसखौ खृष्टान बेयो खृष्टान धोरोम आरो जोङो ओह बाथौ थानसालिखौ नुबा बाथौ थानसालियाव बा सिजौ दंफां जों बेखौ गायनाय नुयो बेखौ होमब्ला जों मिथियो जों बेयो बा बाथौ बाथौ थानसालि आरो जों मजिद बेखौ नुब्ला जेरैहाय मजिदाव ओह बिसोरनि माबाखौ हाइ नुयो होमबोलानो जों सानो बे मजिद बेयो ओह इस्लामफोरनि मजिद मुस्लिमफोरनि बेयो मोनसे ओह इसोर सिबिसालि थानसालि बेबायदिनो जोङो ओह ओह धोरोमखौ जोङो ओह मिथिज्लायो आरो जों बोरैहाय जोङो ओह धोरोमजों जों गावजोंगाव जों जेरैहाय जोङो गोरोबलायनांगौ जों बे बा सासेया सासे खृष्टान हिन्दु जोङो जों लोगो मोनबाय बेयाव जोङो नेवसिलायनाङा बियो खृष्टान बेयो हिन्दु बेयो सिक बेयो मुस्लिम जोङो बेबायदिहाय मुगैलायनाङा धोरोमजों धोरोम जोङो मोजाङै जोंनि बेबहारजों जों मोजाङै रायज्लायनायदों मावनायदों माखासे अनज्लायनायदों बेनि बे धोरोम बिजों जोङो गोरोबलायनानैसो जोङो ओह जोङो बे धोरोमजों जोङो मुगैयालासेनो जोङो खौसेयै थाब्लासो जोङो गावनि थासारि बा गावनि धोरोमखौ लानानै जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हागोन जेरैहाय जोङो धोरोम धोरोम खृष्टान धोरोम हिन्दु धोरोम बाथौ थानसालि बेखौ जोङो माखासे जोंनि गेजेराव दानि बे जि गेजेराव जोङो गावजों गाव एना एनि मुगैज्लायो नाथाइ इसोरा जोंखौ बेखौ थिनाखै जोङो बे ओह खृष्टान होमब्ला बा ओह बर' बाथौ ओह बाथौ होनब्ला जोङो जों गावजों गाव बेखौ जोङो मुगैज्लायो जों मानसिजों मानसि नाथाइ इसोरा जोंखौ बेखौ थिनाखै नों जि धोरोमानो जाया मानो जोङो बेखौ जोङो गावनि गाव गावनि गाव गामियाव मोनसे म ओह मन्दिर बा गिर्जा न' बा मजिद थायो बेयाव जों जेरै खौसे थानानै जों बियो आरो सिबियो बेबायदिनो जों ओह जों धोरोमखौ जों मिथिज्लायो आरो जों